असां मथो ढके करे कणाह परसाद कंदा आहियूं इहा असांजी परम्परा आहे ऐं ॿिली रसोड़े में हली वञे त रसोड़ो सॼो धोई करे गंगा जल छटे करे पोच रोटी कयूं इहो अंधविश्वास आहे थाली कॾहिं बि झूठी न रखबी आहे रोटी खाइणु खां पोइ कॾहिं हिकु हथ सां थाली न खणी रखी अचबी आहे ऐं रोटीअ में झूठ न बचाएबो आहे इहा झूठ बचाइणु सां प्रेत योनी में हली वेंदी आहे इहो सभु अंधविश्वास आहे